हँ महिलाके पुरुषके काम काज बाँटल छै कोइ देहात जाइ छै कोइ जलानीके तऽ छैबे करलै चौका करऽ बर्तन करऽ चौका बर्तन कए कऽ खाना बनाबऽ चाय बनाबऽ कन दहऽ खाना खाए लए बालबच्चाके साफ सुथड़ा करऽ कपड़ा लत्ता धोअ धखाड़ऽ इसकुल भेजाबऽ इसकुल भेजा कऽ आबऽ फेर ओकरा खाना दऽ बनाकऽ खाना खैतो इसकुल जैतो कपड़ा लत्ता नहाबऽ सोनबऽ जा धिआपुताके दहऽ खाना बनाकऽ खैतऽ पितऽ आओर औरतके जे काम छै आ दू टा माल छह जाल छह घास आनऽ भुस्सा आनऽ मालके कुट्टी करऽ सानी करऽ खिआबऽ पिआबऽ दौड़ी बहारऽ सोहरऽ जे जलानीके छियै से करै छै मरदाना जाइ छै देहात जाइ छै बाजार करै छै धिआपुता कमैतै तऽ परिबार मेन्टन हेतै तभे काज हेतै ने तऽ ओना नहिए हेतै बिना करने से तऽ किछु गुजारा नहि छै की कमेतै तभे खैतै नहि कमेतै नहि खैतै जे छियै गरीब दुखिआके करनाइ ओतना टा करनाइए छै फेर बालबच्चाके चौका लगबऽ अङ्गना घर बढ़ऽ सोढ़ऽ चौका बरतन करऽ बालबच्चाके चाय बनाबऽ खिआबऽ पिआबऽ इसकुल भेजबऽ इएहा पुरुषके छियै पुरुष के बाँटल बाँटल काम छै सबके मरदके अलग काम छै जनानीके अलग काम छै सब अपन अपन काज करै छै तऽ जाइ छै करै लए करबाबै छै बालबच्चाके खाना बनाबऽ खिआबऽ पिआबऽ इसकुल भेजाबऽ इसकुल भेजाके अपन जे छियै जलानीके आब दू टा माले छऽ जाले छहऽ घास लानऽ कुट्टी काटऽ

खिआबऽ पिआबऽ तब जलानी कऽ तऽ जे नियम छियै ऊ तऽ करैए ला पड़तै